असांजे गांव में अलॻि अलॻि धंधा थींदा आहिनि जीअं की हॉलसेल रीटेल कपिड़े जो नास्ते जो जूतनि जो वैराएटियूं असांखे अलॻि अलॻि मिलंदियूं आहिनि कटलरी में असांखे अलॻि अलॻि वैराएटियूं मिलंदियूं कटलरी में असांखे नंढियूं नंढियूं शयूं चुमिचा खपेनि छायूं खपेनि एड़ियूं नंढियूं नंढियूं शयूं असांखे हॉलसेल ऐं रीटेल में मिली वेंदियूं आहिनि बासण बासण में बि असांखे हॉलसेल ऐं रीटेल सभु मिली वेंदो आहे पान मसाला नमकीन ई असांखे सभु मिली वेंदा आहिनि हॉलसेल रीटेल में असांजे गांव में मटका मटकनि जा बर्तन ॾीआ मीणबतियूं ही सभु असांखे असांजे गांव में मिली वेंदा आहिनि ॿियों वरी घणी शयूं आहिनि जो असांजे असांखे असांजे गांव में मिली वेंदा आहिनि जीअं कि ऐं तेलु आहे राशनु आहे उहो बि असांखे हॉलसेल ऐं छूटक में असांखे मिली वेंदा आहिनि हुन खां सवाइ असां वटि जीअं गांव में अलॻि अलॻि मार्केटूं लॻंदियूं आहिनि हिते असांखे सुठियूं सुठियूंं शयूं घटि भाव में मिली वेंदियूं आहिनि लेंगा खपेनि चड्डा खपेनि ॿियूं अॻु टीशटूं खपेनि ॿियो असांखे जीअं कोई बि घरु वस्तू शयूं खपेनि भाॼियूं खपेनि अहिड़ियूं कोई बि शयूं हुजनि असांजे हिते मार्केटूं लॻंदियूं आहिनि उहो असांखे सस्ते शइ में मिली वेंदियूं आहिनि